ना हमनायनि जेंनाफोर जाय जेंनाफोरा जोंनि मोखाङाव नुजाथिदों बे जाबाय नाखौ जोङो गोबां रोखोमै जों हमनो हायो सोरबा जेजों सोरबा लाफिजों सोरबाया आखाइजों हमनाय बेबायदि जों नुयो नाथाय आथिखालनि जे अबस्था गिलु बालु थासारिखौ जों नायोब्ला नुयो नाखौ गुबुन मोनसे आदबजों बिस गोनां रासायनिक मुलिफोर होनानै गोबां नाफोरखौ खहा जानाय थासारिफोरखौ जों नुदों जायनि जावनाव बियो जोंनि मिथिंगायाव जा नाफोर दं बे मोनसे धंस' जानायनि मोनसे थासारि आरो माब्लाबा जों नुयो मोब्लिबफोरनि गोहोफोरजों नाफोरखौ आद्रि खालामनाय हमनानै आद्रि खालामनाय बेबायदि थासारिफोरखौ जों नुयो माब्लाबा बेटारि माब्लाबा सायकेलनि रिसायकेल सायकेल फिदिंनानै इलेक्ट्रिक खालामनानै सेक होनाय बेबायदि थासाफोरखौ जों नुदों जायहा जोंनि थाखाय आबहावायाव रैखाथिनि थाखाय जोबोद खहा लाबोगोन आरो जोंनि ओनसोलाव दैयाव जे नाफोर दं गुबुन गुबुन जिबफोर दं बे जिबफोरा जोंनि थाखाय खहा जागोन आरो जोङो नाफोरखौ नुनो हायै मोनसे जोंनि दैमाफ्राव बेबायदि मोनसे थासारिफ्रा फैगोन जोङो नुदों बेफोरबायदि थासारिनि गेजेरजों जोंनि आबहावाफ्रा मानि गोबां सोलायनाय अबस्थाखौ जों नुदों जायनि थाखाय आबहावा गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलफ्राव खेतिफोरा मोजां खेति जानो हायो मोनसे थासारि जोङो थोंजोङै दैफोरखौ लोंनो हायै मोनसे थासारि जिब जुनातफोरनि थाखाय दैफ्रा गुबुंले जानाय बेफोरबायदि गुबुंले जानायनि थाखाय दिनै जोंनि ओनसोलफोराव मोनसे मोजां थासारि नङै मिथिंगायारि नि बोलोफोरखौ जों नुयो आरो बेफोरनि गेजेरजों जों गोबां जिब जुनारफोरनि आर्जिजानाय नस्त' जानाय बेमार जानाय ओ बेखिनिखौ जों नुनो हायो